ڈینگو اور ملیریا کے جو مچھر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گندے پانی اور جمع کیے ہوئے پانی پر میں پروان چڑھتے ہیں تو سب سے پہلی جو حفظان حفظان صحت کی اگر تعلق سے بات کی جائے تو ہمیں ایسے گندے پانی یا پانی جمع کر کے کھلا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے تو اگر ہم لوگ یہی اوائیڈ کر دیں گے تو ان کو پلنے بڑھنے اور پروان چڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اس کے علاوہ جو ہے تو پانی جو ہے تو فلٹرڈ اور پروسیس کیا ہوا یوز کرنا چاہیے اور جراثیم کی کچھ دوائیں چھڑکی جانی چاہیے تاکہ جو مچھر کے لاروے پیدا ہو گیے ہیں تو ان گندے پانی پر یا گٹر کی اوپن گٹر کی گٹر یا پھر جو گندے پانی جہاں پر جمع ہے تو اگر وہاں پر مطلب ان جراثیم کچھ دواؤں کا استعمال کیا جائے گا تو پھر وہ لاروے ختم ہو جائیں گے جس سے پھر اور مچھر بڑھیں گے نہیں تو پھر اس طریقے سے ہم ڈینگی اور ملیریا جیسی بیمارنگ بیماریوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا ایک ایک جو جنرل خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہر صورت صفائی صفائی اور صفائی کے اوپر دھیان دینا چاہیے جو ہم لوگ ہر جگہ کوڑا کرکٹ اوپن ایسا پھینک دیتے ہیں یا پھرند نالوں اکثر گٹر یا اس میں بھی پھینک دیتے ہیں اسے بھی اگر ہم لوگ اگر اپنی عادتیں سدھار لیں تو کافی فرق آ سکتا ہے ہماری ہمارے معاشرے میں